अगरि असांजे घर में कोई बीमार थींदो आहे त असां उनखे आम तौरु ते खिचड़ी खाराइण पसंदि कंदा आहियूं छो त डॉक्टर बि चवंदा आहिनि त बीमारीअ में लाइट खाधो खाइण घुरिजे उनसां गॾु गॾु क असां टमाटे जी चटणी बि ठाहींदा आहियूं इए ॿईं लाइट शयूं असांजे हाजमें खे रिलैक्स ॾींदा आहिनि असां जल्दी रिकवरी करे वेंदा आहियूं